اتر پردیش کی خبر رساں ایجنسیوں سے آج تک کا سب سے بڑا چینل آتا ہے ان میں انجنا اوم کشیپ مشہور اینکر میں شامل ہیں اس کے علاوہ ان کی صحافی دوست شویتا سنگھ بھی بڑی مشہور ہیں ان دنوں سک ان دنوں ان سخصیات کو میں نے ٹیلی ویژن کے علاوہ مشہور کامیڈی شو کپل شرما کے شو پر بھی دیکھا ہے یہ خبر کو نہایت بہترین ڈھنگ سے پروستی ہیں حالانکہ ان دنوں یہ لوگ گودی میڈیا اینکر کے نام سے جانی جاتی ہیں مجھے انجنا اوم کشیپ اچھی خبر رساں لگتی ہیں مجھے ان کے بولنے کا انداز بہت بھاتا ہے کسی بھی اطلاع کو نرالے انداز میں پیش کرتی ہیں جسے سامع ان کی باتوں کو دلیلوں کو سن کر مبہوت رہ جاتا ہے اس کے علاوہ این ڈی ٹی وی کے رویش کمار اپنے پرائم ٹائم شو کے لئے معروف ہیں